तो अभी हम लोग देखते हैं सो सीरियल में हम लोग सारी फेमिली बैठ कर देखते हैं जैसे हम लोग खाना बना लेते हैं खाना बना कर उसके बाद हम लोग बैठ कर देखते हैं सीरियल हो या कमेडी हो कोई भी तो जिसको जो पसंद रहेता है वो देखता है पर जब हम लोग को देखना होता है रामायण महादेव आता है श्री कृष्णा भी आता है महाभारत भी आता है हम लोग देखते हैं तो एक साथ ही देखते हैं सारी फ़ैमिली बैठ कर जैसे रामायण में सब लोग देखते हैं देवी देवता में कितने लोग भी विलम्ब करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं विलम्ब कहते हैं कि भगवान मतलब क्या होता है पर हम लोग के मानना है कि भगवान मतलब सब कुछ है क्योंकि भगवान की ही देन है कि हम लोग आज हैं यहाँ पर यही सब है और पसंद तो मेरे बच्चों को भी वो कमेडी देखते हैं वो देखेंगे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे देखते हैं कार्टून देखेंगे दिन भर वो लोग को आदत है देखना इस्कूल से आएंगे तो तो कार्टून ही लगाएंगे मोटू पतलू देखेंगे और ये सब देखें देख देखते हैं फिर हम लोग शाम को बैठ जाते हैं खाना बना कर अपना सो देखते हैं इसमें रामायण देता है वो देखते हैं रामायण कि राम जी कैसे वनवास गए कैसे से सीता मैया काे हरण हुआ ये सब देखते हैं हम लोग हम लोग फिर उसके बाद हम लोग इस सो के बारे में देखना अच्छी बात है सो मतलब सीरियल भी देखना अच्छी बात है कितने लोग तो कहते हैं कि सीरियल देखने पे बहुएँ बिगड़ जाती हैं पर मेरे घर के कहना है कि अगर जिसका बुद्धि और दिमाग सही रहेगा या बहुत पढ़ा लिखा इंसान रहेगा वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि आदमी देखने से बिगड़ जाता है अगर उसके मन के अंदर नहीं रहेगा तो वो कैसे बिगड़ जाएगा अगर समझ और बूझ रहना चाहिए इंसान को नहीं तो इंसान किसी चीज़ से नहीं बिगड़ता है पर लोग कहते हैं कि सीरियल देखने से सो देखने से बहुएँ बिगड़ रही हैं पर ये गलत बात है पिच्चर देखने से बिगड़ रही हैं पर नहीं ऐसा कोई बात नहीं है हम लोग देखते हैं तो वही नहीं करना चाहिए जो कि हम देखें हैं अभी कि अगर वो उस सीरियल में ओ अपनी सास को मार रही है तो हम भी मारे ऐसा नहीं है अगर वो मार रही है तो हम भी ऐसा करेंगे तो क्या रहे जाएगा इज्ज़त देना चहिए सास को चाहें ससुर को सबको देना चाहिए इसलिए सो देखना अच्छी बात है पर लोग सो के बारे में लोग बोलते हैं कि ऐसे है वैसे है ऐसे ऐसे नहीं है सो भी देखना ज़रूरी है लोग पागल हो जाएंगे अगर घर में बैठे बैठे खाना बना ली तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग अपना सो देख लेते हैं पिच्चर देख लो सीरियल देख लो अगर भक्ति लाइन में आ रहा है रामायण है सब हम लोग देखते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग गाना नहीं सुनते हैं गाना भी सुनते हैं अच्छे अच्छे